मां अॻु थोरा डींहं अॻु मिंत्रा तां हिकु कुर्तो ऑर्डर कयो जंहिंजो ॾिसण में त ॾाढो सुठो पियो लॻे पर जीअं मां घर में घुरायो तीअं त वधीक सुठो आहियो उन जो कपिड़ो त ॾाढो सुठो हुओ कलर त जींअं उन में ॾेखारियो हुअईं तीअं ई सेम आहियो आहे ऐं छा त कलर हुओ ऐं उहो कलर त मूंखे अहिड़ो हुओ बि कोन मां चयो ॾिसां कीअं कलर सेम अचे थो पर सेम अची वियो हाणे हुन जूं पैटिन पैटिन त मूंखे जाम वणियो हुओ ॾिसां उन जी पैंट कीअं आहे पैंट बि ॾाढी सुठी हुअसि कटिंग बि ॾाढी सुठी हुअसि ऐं ॿाहुनि जो त पैटन ॾाढो सुठो हुओ मूंखे त लॻे थो इहो जंगो टिकाऊ आहे ऐं हिन जो हाणे रओ ॾिसूं रओ त ॾाढो सुठो हुयसि मखमल वांगुरु ऐॾो रए बिना रए जे ड्रेस खां वधीक रओ ड्रेस पाइण सां ड्रेस डाढी सुठी पई लॻे हिकु पिन अटकाए छॾु त सॼो ॾींहुं कंहिंजे झंझट जी तकलीफ़ ई न ऐ मां सॼो ॾींहं बि अगरि मां ड्रेस पाए कुर्तो ऐं सलवार या पैंट पाए वेहंदम न त मूंखे काई तकलीफ़ ई न थींदी ऐं हिन जो कपिड़ो आहे न इन में जेको वर्क थियलु आहे उहो बि हलिको आ भई कंहिं थोड़ी नंढी वॾी कंहिं शादी मुरादीअ ते बि वेंदासीं न त पाए सघंदासीं ऐं कलर थोरो मूंखे त इन करे मां इहो लाइट वरितो भई केॾी महिल असांखे उथणी वेहणी में वञिणो थो पए त बि हली वेंदी ओवरआल न माना इहाअ ड्रेस मूंखे सभिनी खां सुठी लॻी छो त हर फंक्शन ते बि हलंदी कंहिं नंढे वॾे मौके ते कंहिं ग़मीअ ते कंहिं ख़ुशीअ ते बि हली वेंदी ऐं घटि में घटि ॿ साल त मां हिन ड्रेस मां ॾाढो सुख वठंदमि